मैंने कुछ दिन पहले दूल्हे के कपड़े लिए थे उसका रंग अच्छा नहीं था उसकी सिलाई भी अच्छी नहीं थी पहना तो पहनने में भी अच्छा नहीं लगा वो ये सोच के लाए था कि वो पहनने में अच्छा लगेगा पर मुझे काफ़ी निराशा हुई रंग भी उसका अच्छा नहीं था